ہوں سلام علیکم کھانا بنانے والی بول رہی ہیں مجھے ڈاکٹر میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر بولے کھانا بنوانا ہے آپ سے نرم کھانا

نرم کھانا ہوں جیسے کھچڑی بن جائے گا مونگ کا دال دے گا

دس دن تک اس کے علاوہ اور نرم نرم کھانا نا ہے اور جو نرم کھانا آپ بنا سکتی ہو دال ہو جیسے کھچڑی ہو اور سلاد دلیا پوری ووری صحیح بنا لیتے ہیں آپ بڑھیا بن جائے گا نا تو ٹھیک ہے آتے ہیں ہم آپ کے یہاں